प्रेस की आज़ादी एक लोकतांत्रिक समाज का महतपूर्ण स्तम्भ है यहाँ जनता को सूचित रखने जन सरकारी नीतियों की अलोचना करने और सत्तारूढ़ अधिकारियों को जवाबदेह ठहराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है बिना स्वतंत्र प्रेस के भ्रष्टाचार मानव अधिकारों का उल्लंघन और सत्ता का दुरुपयोग बढ़ सकता है